अगर मेरे गाँव में किसी को कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले देहाती इलाज़ करवाते हैं ओझा के पास ले जाकर झड़वाते हैं ओझा जी कुत्ता को विष झाड़ने के लिए थाली सटाते हैं लोटा सटाते हैं उसपर भरोसा करके कुछ दिन रुकने के बाद जब देख लेते हैं कि यह सुधार नहीं है गाँव का तुरन्त उसको स्वास्थ्य केन्द्र ले जाते हैं जहाँ पेट में सुइया भोंकता है दवा मिलती है मेरे बगल के एक कनहाई को कुत्ता काट लिया दिल्ली में दिल्ली में कुत्ता काटा वह भी दस दस कुत्ता एकबार में काटा दस कुत्ता काटने के बाद वहाँ एक सुई लेकर वह गाँव चला आया दिल्ली से गाँव आने पर जब मुझे पता चला कि इसको कुत्ता काट लिया ले गए अपने निजी स्वास्थ्य केन्द्र में वहाँ जाने के बाद उसको तीन सुई लगी तीन सुई देने के बाद दवा लगी मलहम दिया गया इसका सही उपचार करके एक महीना दो महीना लगा तब जाकर वह स्वस्थ हुआ आज कनहाई जी स्वस्थ रूप से घूम रहे हैं सबसे खतरनाक चीज़ कुत्ता काटना है कुत्ता काटे तुरन्त स्वास्थ्य केन्द्र ले जाइए ओझा के चक्कर में मत पड़िए स्वास्थ्य केन्द्र ले जाइए और सुइया भोंकाइए इसमें आपका जान माल सुरक्षित हो जाता है स्वास्थ्य केन्द्र जाने पर सुई का टीकाकरण होने के बाद कुछ दवा मिलती है मलहम मिलता है जिसके कारण आप स्वस्थ हो सकते हैं